हँ हमराके लगै छै कि खाना बनाएल एक महिलाके काम है एहिके लेल कि खाना महिला बनैबे छै तऽ अच्छा से बनेलक सुआदिष्ट बनेलक अच्छा से भुजलक तललक ओहिके बाद बनेलक ईसभ एक महिलाके काम हइ आस पासके भी घर सभमे हम देखै छी कि सभ महिला ही कयल जाइ छै लेकिन इसभ एक काम महिलाके पुरुषके सभके कर लेबै लेकिन महिला ओ केलक तऽ अच्छा से बनेलक आओर पुरुष सभ ई खाना बनेलक तऽ बनअबै छै तऽ ओ सभ उतना अच्छा से न बनबै छै जितना अच्छा से महिला बनेलक महिला पुरुष सभ तऽ सीधे बना लेलक ओहिमे मसल्ला आओर भी तरह तरहके चीज सभ डालल जाइ छै ओ सभ अच्छा से न डालए छै जाहिसे अच्छा से न मने हँ लेकिन हमरा सभके घरमे हमर भाइजी सभ है ईसभ बना लै छै अच्छा से ठीक ठाक खाना बना लै छै लेकिन हमरा सभ पप्पा सभ से खेनाइ नहि न बने छै इसभके कारण से हमरा लगैया कि इसभ कार्य एक महिला महिला हीके लिए हइ